म्हजो आवडीचो खेळ म्हणल्यार क्रिकेट हांव बारीकच्यान क्रिकेट खेळप म्हाका आवड आसा आमची आमचे आमगे गांवांत क्रिकेट भरपूर लोक खेळटा आनी क्रिकेट आमच्या गांवांत भरपूर फेमस आसा आनी सगळे भुरगे क्रिकेट खेळटा क्रिकेट म्हाका भरपूर क्रिकेटी पासून म्हाका भरपूर मजा अशी मेळटा क्रिकेट खेळ्यार म्हाका कितें दूख बी आसलें कितेे दूख बी आसा जाल्यार क्रिकेट खेळपाक गेलो तेन्ना म्हाका कितें दूख बी वयता आनी क्रिकेट खेळ खेळटा तेन्ना म्हाका खूब मजा येता क्रिकेट हो असो खेळ की जर सगळ्या गांवांत किंवा किंवां शहरान खेळूंक जाता आमच्या गांवांत क्रिकेटीचे भरपूर टुर्नामेंट किंवां भरपूर स्पर्धा क्रिकेटी चॅलेंजीस किंवां भरपूर हे करता आनी भरपूर टिमी क्रिक भरपूर टिमी क्रिकेट्यो भरपूर टिमी क्रिकेट खेळपाक येता आनी जिखल्यार ट्रोफी आनी कॅश प्रायज मेळटा आनी हांव मोबायलाचेर भरपूर किंवां टी वीचेर केन्नाय क्रिकेट उल्ली जाल्यार हांव पळयता इंडिया इंडियेची क्रिकेट पळयतां आनी तशेंच आमचे इंडियेक आय पी एल एक क्रिकेटीचो एक न्यू ये कित्याक काय म्हणल्यार कितें क्रिकेट खेळपाचो एक नीव प्रकार तो पळोवपाक म्हाका खूब आवडटात आनी हांव क्रिकेट खूब पळयतां हांव हांव बारीक आसा तेन्ना म्हज्या बापान म्हाका बॅट हाडून दिल्लें आनी तेका तेनी तेणे म्हाका क्रिकेट खेळपाक जाय म्हूण नीव बॉल हाडून दिलें हांव घरा कडेन टी व्हीचेर भरपूर क्रिकेट पळयतां आनी